एच एस जी ओ में जैसे दस ल दस औरतों का ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप में तीन तीन मैनेजर जो होते हैं उसमें उनको सब जो लेडिस होती है वो सब इकट्ठी होके अपने जो पेमेंट है जैसे सौ रुपए से स्टार्ट करते हैं तो सौ सौ रुपए सब लेडिस दस लेडिस देती है फिर वह सारा इस एच एस जी ओ में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद जिसको जिस तरीके से काम चाहिए होता है उसी तरीके से जैसे हमें पाँच हज़ार की जरूरत हुई तो हम पाँच हज़ार ले सकते हैं उनसे और फिर वो इंट्रेस्ट भी लेते हैं उससे उस इंटरेस्ट को जैसे हम कुछ यूज़ काम कुछ काम में यूज़ ले सकते हैं जैसे यहाँ पर हम खीचिए बनाना पापड़ है सिलाई है या कुछ रंगाई का है छपाई का है कढ़ाई का है या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी काम है हम कर सकते हैं फिर जो भी जिसमें उस चीज़ में हमारे को मुनाफा होता है वह मुनाफा मतलब हम रख सकते हैं और बाकी का जो बचा पैसा है वो हम बैंक को वापस रिटर्न कर सकते हैं ये काम एच एस जी ओ का होता है